हांव मागतां सरकारा आनी ग्राम पंचायती लागीं आमच्या गोंयांत जायतीं पर्यटक स्थळां आसात ते सांबाळचे ते जागे नितळ दवरचे कारण आतांच्या दिसांनी वेता थंय कोयर दिसता कोयर घालपाक डस्टबिनां दवरचीं आमच्या लोकांनी पर्यटकां सोबें मोगान आनी ल्हानविकायेन वागूंक गरज कारण जेन्ना देशा भायले पर्यटक आमच्या गांवांनी येतात तेन्ना आमकां जायतो फायदो जाता आमचो धंदो वाडटा आमच्यो वेळो न्हंयो इगर्ज्यो देवळां मस्जिद दोंगोर फुलांच्यो बागो हें सगळें सांबाळूंक गरजेचें